जी सर बताइए

जी सर बताइए जी सर जैसे कि मुझे पता है पहले से ही इस प्रोजेक्ट के बारे में कि हमारी कंपनी अगले साल के अंतिम तक एक गेम को लॉन्च करने वाली है इंडियन मार्किट में यस सर हमारी बातें लगातार हमारे मेरे जितने भी मेम्बर हर इस प्रोजेक्ट के अन्दर काम कर रहे हैं उनसे लगातार हमारा कांटेक्ट बना रहता है और हम उनसे प्रोपर सर काम ले रहे हैं जी सर हम अपने मेंबर से बात करते हैं कि सर वह क्या काम मल्टीपल टाइम्स में कर पाएं जी सर हम अपने सारे टीम मेंबर से बात करते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि हमें यह प्रोजेक्ट अगले दो मंथ के अंदर ही कंप्लीट करना है तो हम सभी से अब सर डबल शिफ्ट में काम लेंगे परंतु सर एक सवाल है अगर से हम अपने सारे मेम्बर्स से डबल शिफ्ट में काम लेंगे क्या उनको यह डबल शिफ्ट का पेमेंट दिया जाएगा जी सर हम अपने सारे मेंबर्स से बात करके उन्हें इत्तिला कर देते हैं कि एच आर की ओर से हमारे लिए यह आदेश आया है कि हमें सारे मेंबर्स को डबल एवं मल्टीपल शिफ्ट में काम करना है जी सर हम अपने सारे टीम मेंबर्स से बात करते हैं और सभी को इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर देते हैं जी सर मैं अपने सारे टीम मेंबर्स को इत्तिला कर देता हूं कि सभी डबल शिफ्ट में काम करते रहें जी सर हम अपने सारे टीम में जितने भी हमारे यहाँ लेडिज़ हैं एवं जितने भी हमारे यहाँ पुरुष हैं सर हम उनसे भी मल्टीपल शिफ्ट में काम लेंगे और इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से सर दो महीने के अन्दर पूर्ण रूप से कंप्लीट करके सर सौंप दिया जाएगा ताकि यह प्रोजेक्ट हम इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकें और लोग इस गेम का लुत्फ़ उठा सकें जी सर धन्यवाद